मुलुग बादो बेनि गुमुर बाथ्राया आंखौ सोमोनांहोसिनो होन्नानै बुङोब्ला मुलुगाव जेजों मानसि माहारिया जिउ लानानै थांनानै थाफैदों दाबसे जायगानिफ्राइ गुबुन दाबसेसिम दावबायलांनो हादों बे बायदिनो मानसि माबोरै उजिफैदों आरो थैलांदों बेखौ आसल'थे सोर गिबि सोरजिजेन्नाय हाब माबोरै बिदि जाजेन्नाय बेखौ लानानै आंहा जिउआव साननाय फैयो आरो आं सोमोनाङोजे मुलुगआवदि मानसि माहारिया थांनानै थादों आरो जिउ मोनदों बे बायदिनो सान्नो गोनां होन्नानै आं सानदों